اوبر سے بول رہے ہیں میں نے ایک ٹیکسی بک کری تھی جس کا کرایہ چھ سو ساٹھ روپئے تھا وہ مجھے کسی کارن سے کینسل کرنا پڑی جو میری چاندی چوک سے ایئرپورٹ تک کی تھی وہ مجھے اپنے پرسنل ایشو کے کارن کینسل کرنا پڑی جی جس کا میں آن لائن پیمنٹ کر چکا تھا وہ میں واپس اپنے اکاؤنٹ میں چاہتا ہوں جی میرا میرا پے پے ٹی ایم نمبر ہے نائن ایٹ ون زیرو ڈبل فور ڈبل سکس ایٹ سیون یہ میرا پے ٹی ایم نمبر ہے اس پر مجھے ریفنڈ کروا دیے پے ٹی ایم پر سکس سکس سکس سکس صفت جو میرا پیمنٹ تھا